हम जे बुक करेने छलहुँ पाठक टोलसँ कैबके तऽ से ओ स्थान हम बदलि रहल छी अहाँ जे छै से पाठक टोलके बदला चौकपर आबि जाउ कियाकि एहिठाम बीचमे देखै छिए बहुत रास जे छै से रास्ता जाम छै तऽ एहिठाम अएबामे अहाँके टाइम लागि जाएत समयपर पहुँच नहि सकै छी तऽ हमहीँ कनि आगू बढ़ि गेलहुँ चौकेपर हमर इन्तजार करू